भारत के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में मनोरंजन के क्षेत्र ऐसे बहुत सारे हैं जिस में कुछ ऐसे ऐसे नाटक किए जाते हैं कुछ ऐसे दृश्य किए जाते है जिसे लोगों का मनोरंजन हो और कुछ टी वी के ज़रिए ऐसी मूवीज़ मनोरंजन की मूवीज़ जो रजस्थानी भाषा में फ़िल्में बनाई जाती हैं मारवाड़ी कुछ ऐसे लोक गीत बनाए जाते हैं कुछ ऐसे मारवाड़ी गाने हैं मारवाड़ी फ़िल्में है मारवाड़ी ऐसे नृत्य हैं नाटक हैं और कुछ ऐसी लीलाएं भी होती हैं मारवाड़ी में जो एक मनोरंजन का कार्य होती और कुछ हाँ तो देखा जाए तो मनोरंजन में राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र में लोकनाट्यम के माध्यम से भी है ऐसी कुछ जनजातियाँ हैं भील मीणा बंजारा सेहरिया गरासिया हैं ये सब जनजाति एक रंगमय संस्कृति की झलक दिखाते हैं जिन में ये लोग देवी देवताओं के कहानियों पर व्याख्यान करते हैं जैसे राम लीला है कृष्ण लीला है रासलीला है और शिव शिव पुराण है कुछ ऐसी लीलाएं होती है देवी देवताओं की लीलाएं हैं और जो भी होती है ये लोग करते हैं ये भी एक मनोरंजन का कार्य है और जहाँ तक देखा जाय तो और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्सन हैं जो ऐसी ऐसी लीलाएं ये लोग करते हैं जिस में मतलब रावण का है रावण का युद्ध रावण और राम जी का है राम जी की जीवन कथा है और उनकी जो भी लीलाएं हुई थी श्री कृष्ण लीला है ये सब लीलाएं ये कर के दिखाते हैं और जाट में ऐसी और जनजातियाँ हैं भाड़ नट मिरासी सरगरा ये लोग है ना व्यंग करते हैं व्यंग मतलब हसाने के लिए कुछ नृत्य दृश्य नाटक करते हैं जिस से लोगों का कॉमेडी हो जाए और उनका मनोरंजन भी हो